ہیلو جی پرنسپل میم ہم زین کے گھر سے بول رہے ہیں جی اصل وہ اُن کو چُھٹی چاہیے تھی اگلے ہفتے چار دِن کی ٹور پہ ہونا ہے ٹور پہ جانا ہے ہاں میں بھی سمجھ سکتی مگر اب ٹکٹ وغیرہ سب آ گئی ہے تو ہم لوگ کینسل بھی نہیں کر سکتے یس میم مگر اب ہم کیا کریں دے چُھٹی ارے نہیں میم آپ منع کر دیجیے یہاں سب کو وہ اصل ٹکٹ آ گیا تو ہم لوگ کو بہت ضروری ہے اگر نہیں ٹکٹ آیا ہوتا تو ہم لوگ خود ہی اگزام بعد جاتیں پلیز دے دیجیے نا ہاں پر میں سر مگر اب ٹکٹ کینسل بھی نہیں ہو سکتی نہیں کوئی نہیں ہے اِسی لیے تو پرابلیم ہیں اگر کوئی ہوتا تو ہم خود چھوڑ دیتے پر کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے تب جی جی ٹھیک ہے ہم اچھے سے تیاری کرا دیں گے جی ٹھیک ہے تھینک جی بولیے ٹینتھ کلاس نہیں زین

ٹھیک ہے تھینک یو میم